हैलो मेरा नां सुनेहा ऐ ते में जम्मू दा बोल्ला नी आं असें थुआढ़े इत्थां इक्क स्मार्टफोन ऑर्डर कीते दा ते गलती कन्नै साढ़ी गलत फोन ऑर्डर होई गेदा ते आं हून में ऑर्डर कैंसिल करना चाह्नी आं क्योंकि जेह्ड़ा फोन ऑर्डर करना हा ते ओह् होई निं पाया ते ओह्दी जगह दूआ करना ऐ ते किरपा करियै तुस साढ़ा ओह्कड़ा ऑर्डर कैंसिल करी ओड़ो क्योंकि दूसरा ऑर्डर करी सकचै